हैलो हैलो हाँ बोल रहा हूँ ऋषि अग्रवाल बोल रहा हूँ मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ

हाँ हाँ आप किस साइड ज़मीन लेना चाहेंगी क्योंकि जबलपुर में आप आउटर आउटर साइड जाएँगी तो एक डोमना रोड साइड भी है एक तिलेरी बिलेरी साइड भी मिल जाएगी आपको आपको पांडूताल जो अपना जलपरी है उस साइड भी मिल जाएंगी मेडिकल के आगे भी मिल जाएंगी बिलवारा साइड भी मिल जाएगी आप किस साइड लेना चाहेंगी ओके मतलब वहाँ पर आप चाह रहीं हैं कि ज़्यादा प्रदूशन ना रहे तो उसके लिए हाँ उसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप लेना चाहती हैं तो आप आपना जो इधर तिलेहरी के साइड लेंगी क्योंकि वहाँ पर आपको जादा नहीं है वहाँ पर अंतरा है वहाँ पर आपको प्रदूषण ज़्यादा नहीं मिलेगा और वहाँ पर आपको गार्डन भी मिल जाएगा आपको और आपको कितने स्क्वैर फुट तक की जगह चाहिए एक हज़ार स्क्वैर फीट दो हज़ार स्क्वैर फीट कितनी ओके एक हज़ार इस्क्वैर फीट तक की ज़मीन चाहिए आपको तो उसमेँ आपको अब जो बाक़ी की चीज़ें हैं जो फ़ॉर्मेलटीज़ हैं आप ऑनलाइन ही प्रोसेस ही करेंगी कि आप आ कर पहले ज़मीन देखना चाहेंगी कैसे है कहाँ पर है ओके तो आपको मैं एक ईमेल ईमेल आप बता दीजिएगा मुझे मैं उसमे आपको भेज दूँगा या व्हाॅट्सप्प नंबर पर वैष्णवी कन्स्ट्रक्शन कर के है कम्पनी उसपे आप आ जाएँगी तो आप को सारी चीज़ें पता चल जाएँगी वहाँ पर आ कर और हमारा जो रेट है वो है साढ़े चार सौ रुपये पर स्क्वैर फीट है

नहीं उससे कम नहीं हो पाएगा और आप जब विज़िट करेंगी आप हमारे के तरफ़ आ कर जब प्लाट को देखेंगी तो आपको और थोड़ा जो भी डिस्काउंट होगा वो वहीं पर कर दिया जाएगा

हाँ आपको रजिस रजिस्ट्री जो होती है ज़मीन की प्लॉट की वो इधर से आपको फ़्री ऑफ़ कॉस्ट से दी जाएगी हम लोग एक अच्छी गुणवक्ता प्रदान करते हैं अपने कस्टमर्स को

हाँ तो आपको मतलब नहीं अभी तक आप जो बात कर रही थीँ वो बिल्डिंग प्लॉट के लिए बात कर रही थी आपको अगर कन्स्ट्रक्शन भी करवाना है तो वो भी कर के देते हैं आपको वो होता है पंद्रह सौ रुपये स्क्वैर फीट पर आपको पूरा कन्स्ट्रक्शन करवाते हैं तो उसमेँ सारी चीज़ें आपको पी ओ पी और जो भी ईंट गिट्टी रेत सीमेंट वह वह सब भी इंकलूडेड रहता है और जो भाड़ा वग़ैरह रहता है सारी चीज़ें इंकलूडेड रहती हैँ

हाँ आप कल आ जाइए आप कितने बजे आ जाएँगी ओके ग्यारह साढ़े ग्यारह तक आपको चल जाएगा

ओके ओके मैं आपको एड्रेस की लोकेशन व्हाॅट्सप्प कर दूँगा आपको उसपे आप आ जाइएगा ओके धन्यवाद